हाँ खगोल विज्ञान से जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं जैसे कि पहली सभी सितारे एक जैसे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सारे सितारे एक जैसा नहीं होते हैं और तारे हमारे सूर्य से बहुत छोटे होते हैं और कुछ सू सूर्य कोई तारा नहीं है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है तारे सफ़ेद दिखाई देते हैं ऐसा ये तो बहुत ही बड़ा एक झूठ है जो कि ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है और अन्य तारों की तुलना में लाल तारे बाहर और अंदर से अधिक ठंडे होते हैं सभी तारे अपने जीवन के अंत से विस्फ़ोटित होते हैं और सुपरनोवा बन जाते हैं सितारे हमेशा जीवित रहते हैं ऐसी यह कुछ भ्रांतियाँ थीं जो कि लोग अपने मन में रखते हैं जो कि जिनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप इनके बारे में और अंदर पढ़ना चाहेंगे तो आपको इनके बारे के पीछे जो विज्ञान है वो आपको पता पड़ेगा